में अपने जीवन बिच सबंतू जैदा मैहत्व छड़ी मदद करने गी दिन्ना होन्ना कि पर पढ़ाई ते जरूरी ऐ गै ऐ पर कोई अपने कोला बड्डे दा ते अपने कोला निक्के दा सम्मान बी असें गी करना औना चाहिदा ते बाकी पढ़ाई ते होंदी गै रौह्नी ऐ पढ़ाई दा कोई एह् निं ऐ पर सबतूं पैह्लें असें गी कुसै दा सम्मान करना चाहिदा डिस्पलिन औना चाहिदा